आमी एक दीस पिकनिकेक गेल्लीं फामान थंयचर न्हू तें पळोवन आमी फस्ट टायम पळयलें म्हटल्या आमकां तें खूब मात्शें हें कशें दिसलें आनी खूब आवडलें थंयचर न्हू उदक अशें बरें स्विमींग पूल आनी स्लायडिंग्स अशें आमी केन्ना पळोवंक नाशिल्लें न्हू थंयचर पासून आमकां तें खूब एक्सायटींग अशें आवडलें कशें जालें आनी खूब न्हांवपाक बी आनी थंयचर झाडां आसा अशीं जंगलान अशीं झाडां कुळागर तशें बी आसा म्हळ्या सगळें माडयो बेडे तशें बी सगळें पळयलें मागीर पे हें बड्स बीन अशें झाडांचेर बसता तीं आनीक आनी एके कडेच आमी गेल्लीं तीं साळान म्हणटा थंयचरूत थंयचरूय तशेंच उदक वयरसून उदक पडटा पोंदा रावन उदक माथ्यार घेवपाचें आनी थंयचर जंगलूय आसा आनी खूब अशें बरें बरें अशें पळोवपाक अशें सरावंडींग बरें आसा थंयचर आनी थंयचर एन्जॉय करपाचें बरें अशें आनी राव थंय वयतात म्हळ्ळ्यार एक वेगळीच हें कशी येता उमेद कशी येता आनी बरें दिसता कशें परत परत वचूं काय अशें दिसता